तव्हां जे इन ऐप में मूं इलाही आइटमु ऐड करे रखी वियू जेको मूंखे हाणे न खपे छो त तव्हां जे इन ऐप करता अॻे ॿी ऐप मूं ॾिठी इन मूंखे इलाही सुठे अघु में घटि अघु में शयूं मिलनि पियूं उन में मूं सभु घुराए रखियूं वई तव्हां में वरी मूंखे डिलीवरी चार्ज बि लॻे पियो उन ऐप में मूंखे डिलीवरी चार्ज बि फ्री आहे ऐं न टाइम ते मूंखे मुंहिंजी शइ मिले बि पई